جب میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تب مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ سوئمنگ پول بھی ہے جہاں پہ بچوں کو مُفت کی تیراکی سکھائی جاتی ہے اور میں نے سوچا کہ میں بھی سیکھ لوں کیونکہ مجھے نہیں آتی تھی تو میں نے بھی اپنا رجسٹریشن کروایا اور میں گئی اب سوئمنگ پول میں تیراکی سیکھنے کے لیے تو اُنہوں نے مجھے بہت ساری ترکیبیں سکھائیں بہت سارے طریقے سکھائے اور ہاں بے شک مجھے پانی سے بہت ڈر لگتا تھا مجھے یہ تھا کہ کہیں میں ڈوب نہ جاؤں کہیں مجھے میں سانس روک نہ پاؤں تو اُنہوں نے سب سے پہلے پہلی چیز اسٹروک جو مجھے سکھائی وہ تھی کہ اپنے سانس پر کیسے قابو رکھنا ہے کنٹرول رکھنا ہے پانی میں جاتے وقت اور اُس کے بعد اُنہوں نے جو چیز مجھے سکھائی جو بہت اہم تھی اپنے باڈی پہ کنٹرول کیسے رکھنا ہے کیونکہ جب تک آپ اپنے باڈی اور اپنے سانس پہ کنٹرول نہیں رکھ پاؤ گے تب تک تیراکی سیکھ نہیں پاؤ گے تو آپ کو تیراکی سیکھنے کے لیے یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں بہت ضروری ہیں کہ آپ اپنے سانس پر کنٹرول رکھیں اور اپنے باڈی پہ کنٹرول رکھیں اور تیراکی سیکھنے میں کوئی مشکل بات نہیں ضرور ہمیں بے شک ہمیں شروع میں ڈر لگتا ہے پر اٹ بٹ پر وہ بہت آسانی سے آپ سیکھ سکتے ہو اگر آپ کرنا چاہو تو